यार मूंखे एयरपॉर्ट ते पहुचणो आहे चईं बजे हाणे हिकु बजे हिक बजे जी चईं बजे जी फ्लाइट आहे हिकु बजे तुंहिंजी कैब टैक्सी रिर्ज़व कई आहे पर मूंखे कोशिशि करे टाइम ते पहुचाए ठीकु आहे अरे यार हेॾी ट्रेफिक पोइ किथे पहुची सघंदासीं चईं बजे तू किथे मूंखे पहुचाए सघंदे हाणे हीअं कर न कोशिशि करे ॿियो ॿियो फास्ट फास्टर रूट जेको हुजे उते डाइवर्ट करे उते डाइवर्ट करे मूंखे चईं बजे कंहिं बि हालति में एयरपॉर्ट ते पहुचाए